हलो मां राधा थी ॻाल्हायां पई मां हिते घुमणु आई आहियां हिते तव्हां जे हिते छा छा ठहंदो आहे सुठो तव्हां ॿुधाईंदव त ख़बरु पवंदी न अच्छा इहा पोहा जेके तव्हां ठाहींदा आहियो उहे मिठा हूंदा आहिनि न कीन तिखा हूंदा आहिनि अच्छा मिसल त तव्हां तिखी ठाहींदा हूंदव न हा ऐं ॿियो जेको वड़ा पाव जेको ठाहींदा आयो त वड़ो बि तिखो सुठो हूंदो आहे हा त हुन सां चटिणी कहिड़ी साई ॾींदा आहियो की न उहा गाड़ी जेका मिल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो हिते छा छा मिलंदो आहे खाइणु लाइ सुठो अच्छा पोइ हिते अच्छा अच्छा हिते पोइ माना कीअं हीअं त असां खाईंदा रहंदा आहियूं पर हिते कीअं साबू साबूदाणनि जी खिचड़ी मिलंदी साबूदाणनि जी खिचड़ी अच्छा हुन जूं टिकियूं बि ठहंदी आहिनि न हा हा उहे छा आहे उहे हिते महाराष्ट्र आहिनि जाम मशहूर आहे न साबूदाणा ऐं साबूदाणनि जूं टिकियूं हा अच्छा अच्छा छा इहे त साउथ इंडियन जा असां खाई चुका आहियूं पर माना इहा महाराष्ट्र जा वरी अलॻि था थियनि न हा हा हा हा हा हा उहो ई मां चयो पहिरियों ई पुछां त पोइ वरी माना तव्हांखे चवां न भई इहे मोकिलियो या उहो मोकिलियो हा ऐं ॿियो

अच्छा तव्हां ॿुधायो त सभिनी खां सुठो जेको हुजे पोइ उहो वरी तव्हां मोकिलियो भले अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा कोकी मां बि विझी

हा त हा कोकी मां बि ॿुधी आहे ठीकु आहे मां थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधायांव थी ओके